जियां हून तुसें सनां कि मैं अग्गें हून पढ़ाई अपनी ग्रैजूएशन दे बाद च सनाया में कि डाक्टरां दा कोर्स करियै अपने ग्रांऽ च डाक्टरें दी हट्टी खोलियै ते साढ़े ग्रांऽ च पख़लई साढ़ा ग्रांऽ ऐ ओह्दे बिच्च कोई डाक्टरै दी हट्टी नेईं ऐ ते अपने ग्रांऽ च डाक्टरै दी हट्टी खोलियै ते दवाइयां दवाइयां रक्खियै ते ओह्दे बारै च ओह्दे बाद दकान पूरी खोलियै ते डाक्टरै दा कम्म करना सोचेआ ऐ में जेह्ड़े साढ़े ग्रांऽ दे लोग होंदे उं'दे कश एह् जेह्ड़े न पैसे पैसे बड़े घट्ट होन्दे न कि के ओह् कम्म गै ओह् खेती बाड़िया दा कम्म करदे न खेती बाड़िया दा कोई सब्ज़ियां सुब्जिया बेचियै ते किन्ने पैसे होई सकदे न लोकें कश फ्ही पैसे बड़े घट्ट होंदे इस्सै करी उन्दा जेह्ड़ा में फ्री ईलाज करना ते तां करियै में अपने ग्रांऽ च इक डाक्टर दी हट्टी खोलनी खोलियै ते फ्ही कम्म करना